निम्नलिखित ऐप हैं जो हमारी रोज़गार ज़रूरतों को पूरा करते हैं पहला तो न्यूज़ एटीन हो गया ऐप जिसके द्वारा हमें न्यूज़ का पता चलता है कि आज प्रभावित तुरंत की ताज़ा खबर क्या है दूसरा ट्रेन एप हो गया जो हमें बताती है कि वास्तविकता में ट्रेन किसी भी कौन से प्लेटफार्म पर है जहाँ हमें पहुँचना रहता है वह उस जगह की लोकेशन हमें बताती है तीसरा गूगल हो गया जो हमें हर सवाल का सही सही जवाब देता है और हमारी मदद करता है तीसरा चौथा हो गया लोकेशन माय लोकेशन एप जो हमें हमारी मैन लोकेशन बताती है हमें मैप में हम कहाँ है किस जगह हमें भटकने से बचाती है हमें हमारे असली जगह तक पहुँचता लोकेशन तक पहुँचती है और चौथा गूगल ईमेल हो गया जो हमें जल्दी से जल्दी किसी दूसरे तक पास मैसेज पहुँचाने में अपना अपना पत्र पर अपना पत्र पहुँचाने में अपना स्वभाविकता काम करती है हमारी मदद करती है